میں پھول آپ پھول شاپ سے بول رہے ہو فلاور ساپ سے اچھا مجھے آڈر دینا ہے مطلب بوکے کا ہوں جیسمین فلاور ہیں آپ کے پاس ہاں مجھے اس کا بکے چاہیے ایک آپ کے پاس کس ریٹ میں ہے ریٹ آپ مجھے ریٹ بتائیے دو ہزار اچھا مجھے نا یہ شام تک چاہیے آج شام تک ہاں تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ دیجیے نہیں وہ تو معلوم ہے پر ڈسکاؤنٹ تھوڑا سا دیجیے آپ دو ہزار ہے آپ تھوڑا سا کم کر دیجیے ہوں وہ تو ہے نہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے پر مجھے تھوڑا سا چاہیے نا ارجنٹ میں چاہیے تو اس لیے تھوڑا سا کرنا پڑ رہا ہے آپ ہوں اٹھارہ سو اے زیادہ ہے آپ لگا رہے ہو نہیں آپ تھوڑا سا تو اور دیکھیے پندرہ سو پندرہ سو لگا لیجیے یا پندرہ سو ہزار آپ ہزار لگا لیجیے وہ تو آپ مجھے ریٹ بتا دیجیے کیوںکہ مجھے چاہیے وہ ضروری ہے جیسمین پھول ارے نہیں یہ بھی تھوڑا مہنگا ہے آپ مجھے ایسا کریں نہ آپ کے نہ میرے پندرہ سو لگا لیجیے ارے ٹھیک ہے پھر